म्हजो आवडटो खेळ क्रिकेट आसा ल्हानपणा पासून ह्या खेळा बद्दल म्हाका खूब रुची आसली जेन्ना दोन हजार सातांत भारत पयल्यानदां जगत जेता जाल्लो तेन्ना हांव खूब भारावून गेल्लो आनी त्या दिसा पासुनूच म्हाका हो खेळ खूब आवडटा क्रिकेट जो खेळ आसा तो इकरा प्लेयर्ज बरोबर खेळटात ह्या सगळ्यां प्लेयर्ज भितर थोडे बॅटींग करता थोडे विकेट किपींग करता आनी थोडे बॉलींग करता क्रिकेट हो आमची तक धरपाची क्षमताची परिक्षा घेता जो प्लेयर चिंताजनक सिचुएशनान सुद्दां आपलें मन एकाग्र करून खेळटा तोच ह्या खेळांत फुडें पावता आनी ह्याच सगळ्यां कारणां खातीर म्हाका क्रिकेट खूब आवडटा